दाथ' आङो सिगाङाव बिदिनो एफा एनै ओंखाम एवनाय बेनिफ्राय आलु फाजा एवनाय बेफोरखौ सिगां सोलोंग्रोदों ओमफ्राय दाथ' बेदर दाउ ना बेफोरखौ उनाव लासैनो रोंलांबाय एखमब्ला बेदर संनायफ्राव एखमब्ला संख्रि बाबसै एखमब्ला बानलु गोसा जानोसै होमब्लाबो आं माबाया नाजाबाय थादों बिदिखौ संबाय थादों ओमफ्राय गोथावनिफ्राय गोथावसिन जालांबाय आं संनाया बेनिफ्राय दाथ' आं बाहेरायाव थानाय जायोखाय हारसिङै संनांगौ जायोखाय बेखौनो संबाय थाबाय आं संबाय थानायाव इदिनो मोजां जालांबाय ओमफ्राय दाथ' संख्रि बाबला इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट मोनलांबाय ओंखाम ओंख्रि संनोखौ ओमफ्राय दाथ' आंनो सङो न'आव ओंखाम ओंख्रिया एखमब्ला ओमफ्राय दा बिसोरबो आं संनायखौ गोथाव मोनो गोथाव जादों होनो बिमा बिफायाबो ओमफ्राय दाथ' गोदान गोदान ओंखारबाय मडेल इउटुबनिफ्राय दा चावमिन म'म' ओमफ्राय पास्टा बेबादिनो ओंखारबाय बेखौ दा इउटुबाव नायनानै सोलोंबाय आङो इउटुबनिफ्रायबो बिदिनो सोलोंनानै दा एसे एनै बिसोर चावमिन मम'फोरखौबो संनो रोंबाय ओमफ्राय दा म'म' मम'वाथ' एसे गोरा बेखौबो होमब्लाबो बानायबाय थाबाय एखमब्ला जाया एखमब्ला जायो ओमफ्राय दा मम'खौबो बानायनो रोंबाय आरो आं ओमफ्राय दाथ' गोथाव मोनोआनो जाबाय संजोबनो रोंबाय आङो एसे एनै गासिखौबो दा फार्स्ट ओंखाम एवनाय आलु फाजा बेफोर एवनायखौबो लासैनो जालांबाय गासिबो दाथ' अमा एवनायखौ आं बिराद बेदर जानोथ' बिराद मोजां मोनो आं दा ओंखायनो दा अमाफोर एवनाय दाउ एवनाय बेदर एवनायखौनो बिराद मोजांसिन मोनो आरो दा होमब्लाबो जाबाय दा बिसोर गासैबो मोजांनो